पहिलका पीढ़ीके लोक आओर अभीके लोकमे रहैके बहुत अन्तर हइ पहिलेके लोक बड़ी सभ्यतासँ रहैत रहले हँ पहिलेके लोक अपना घरमे बड़ी शासनसँ रहै रहले अभीके लोक ओतना पहिलेके लोकके बड़ा पर्दा करैत रहले हँ अभीके लोक नहि करि पाबै छै इएह अन्तर दूनू नया पीढ़ीमे आओर पुरान पीढ़ीमे हइ इएहमे होइ छै कि किछु लोक पहलेके आओर अभीके मिलाके बस बीचके मने पर्दा करि रहल हइ जइसे पहिले लोक घूँघट करैत रहलै हँ अबके लोग सीधे सरपर पल्लू रखे छै